हैलो नमस्ते केह् हाल ऐ अ'ऊं बी ठीक मड़ो अज्जकल कुत्थे होन्ने अज्जकल अच्छा हट्टिया गै होन्ने हां अं'ऊ आई दी अज्ज तुस लब्भे निं मिगी अच्छा अच्छा हां मड़ो पता केह् गल्ल ऐ कल्ल साढ़े घर धाम ते में सब्जियां पुआनियां ते में सोचेआ तुस ठीक ठीक लाई ओड़दे कन्नै सब्ज़ी शैल होंदी थुआढ़ी हट्टी ते थुआढ़े कशा गै लेई लैन्नी आं अच्छा मिगी सनाओ हां टमाटर ताज़े न थुआढ़े कोल अज्ज गै औन्नी किन्ने रपेऽ किलो न किन्ने न पैह्लें बड़े मैंह्गें हून किन्ने होए दे असलें ई चाली देआ किलो ते मिगी चाहिदा कोई पंदरां किलो हां मिगी चाहिदे न टमाचर पंदरां किलो कन्नै गोभी चाहिदा ताज़ा ताज़ा गै किन्ने बजे हां मिगी पता केह् केह् चाहिदा मिगी टमाटर चाहिदे कन्नै गोभी कन्नै आलू ते कन्नै बीन्स नेईं नेईं समान खराब निहा ते ओह् थआढ़े उप्पर भरोसा गै अवा तुस ठीक ठीक रेटै उप्पर लाई ओड़ेओ ठीक ऐ हां ते फ्ही अंटऊ आह्गी ते लेई जाह्गी कन्नै तुसेंगी पैसे बी तैल्लू गै देई ओड़गी हां ठीक कल्ल तुसें हट्टी गै होना हां एह् घर लागी अं'ऊ शामीं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ दपैह्रीं कन्नै आगी फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ

चलो ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही ओके ठीक ठीक ऐ